नमस्कार तुम्हें घूमने कहाँ जाना है अच्छा तो काहे से जाएंगी गाड़ी से जाएंगी तो ए सी वाली गाड़ी से जाएंगी कि ऐसी साधारण गाड़ी से जाएंगी नहीं नहीं ए सी वाली गाड़ी तो किराया उसका अलग उस

अच्छा तो ए सी वाली गाड़ी का किराया अलग से लगेगा फिर उसी हिसाब से हाँ हाँ तो वहाँ लखनऊ इमामबाड़ा जाना है तो मान के चलिए एक हज़ार रुपैया हो जाएगा

अच्छा अच्छा तो सब उसी में हो जाएगा तो सब उसी में हो जाएगा हाँ

हाँ तभी तो हाँ हाँ तो सबके मर्ज़ी से करना पड़ेगा

हाँ वो तो है ही है फिर सबके मर्ज़ी से जाना होता है सबको जो कहेगा उसनें इतनी दूर जाएंगे तो उसको मतलब बच्चों को दिखाएंगे जो जो कहेगा उसको तो भाई मनानी पड़ेगी बात

हाँ दो हाँ बच्चों को झूले सा हर चीज़ सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना वहाँ पे इसीलिए इसीलिए हाँ हाँ तो आप रास्ता बताते रहना और क्या नहीं इधर की रास्ता हम लेके आएंगे तुमको हाँ हाँ और क्या हाँ ठीक नमस्कार